मध्य प्रदेश में अर्थव्यवस्था में योगदान करने वाले प्रमुख उद्योग क्षेत्र डेरी रसायन विनी निर्माण और कपड़ा प्रमुख हस्तशिल्प या और छोटे छोटे उद्योग भी पाए जाते हैं जैसे ग्वालियर में मिट्टी के बर्तन बनते हैं ग्वालियर के देश का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और पर्यटन क्षेत्र भी है इस इसलिए इसको क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र की अर्थवेअस्था पर भी प्रभाव डालता है तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश का प्रथम स्थान हैं इसमें प्रमुख तेल उत्पादक उद्योग चम्बल घाटी क्षेत्र है मालवा पठार मध्य प्रदेश की घाटी और बैतूल छिंदवाड़ा पठार के क्षेत्रों में स्थित है राज्य की महत्वपूर्ण तेलें तेल की मिलें गंजवसोदा विदिशा मोरैना ग्वालियर खांडवा इंदौर जबलपुर में हैं मध्य प्रदेश की अर्थवेवस्था कृषि प्रधान देश है तथा आर्थिक गतिविधियाँ उद्योग तथा सेवा क्षेत्र निकटतम से जुड़ी हुई हैं यहाँ आजीवा आजीविकाएँ का प्रमुख स्रोत कृषि है यहाँ की जनसंख्या एक बहुत बड़ा भाग कृषि कार्य में लगा हुआ है